जोंनि गामिनि सेंग्रा लिख्लाफोरा बिदिनो फरायो खायसे ओरैनो थायो खायसे गुबुन जायगायाव खामानि मावहैयो बिदिनो खायसे खायसे ओरैनो थायो हाजिरा मावो गामिफ्राव बा गुबुन जायगायाव थानानै फैसा खामायो नख'रखौ नायो आरो न'आव थानाय बाखिफोरखौ बिदिनो फोरङो फैसा हरो न'फोर लुयो खायसे फरायो फरायनानै बिदिनो साख्रि बाख्रि मोननायनि माबा माबि खालामो खायसे सेंग्रा सिख्लाफोरा मोसायो दामनाय देनाय बेफोर बायदि सोलोङो गोजानाव थानानै नख'र आरि नायो नायनानै फरायो खायसे सेंग्रा सिख्लाफोरा गथ'फोरखौ फोरोङो बिदिनो गाव गावनि माबा गाव गावनि जेनेबा जिउखौ खुङो आरो बिदिनो फैसा खामायनानै बा